बिहारमे तऽ पर्यटक अबै छै तब हमर सबके जे दुर्गा पूजा जब नजदीक अबै छै तब मिथिलाके महिला सब झिझिया बनऽबै छै जे घड़ामे छेद कए कऽ ओइके बीचमे जे दिया रखिके आओर माथापर राखिके जे नृत्य एक प्रकारके नृत्य करै छै महिला सब ओइके साथ साथ जे गाना जे गबैत रहै छै केतनो नचैत रहै छै लेकिन उ नहि गिरै छै तऽ ई सब देखैके आनन्द मिलै छै